میرے اور دوسرے لیکھکوں میں جو انتر ہے وہ یہ ہے کہ میں جو چیز لکھتا ہوں وہ بہت سرل بھاشا میں لکھتا ہوں تاکہ سبھی کو سمجھ آ سکے جیسے کہ میں نارمل لینگویج جیسے ہم بولتے ہیں اس میں لکھتا ہوں اور زیادہ اچھے جیسے ہوتی ہیں پیور لینگوینج ان سب میں نہیں لکھتا مجھے اس چیز کا بور دینا چاہیے اور آگے یہ ہے کہ تو میں لکھ رہا ہوں اسے چاہے دھیان صحیح سے لکھوں اس میں غلطیاں کم ہوں جیسے کہ موٹیویشن لوگوں سے لینا چاہتا ہوں اور لوگوں سے ہی سیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹاپکس جو ہوتے ہیں ان میں ان میں کیا چیز صحیح لگتی ہے کیا چیز غلط لگتی ہے کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے اور جو جو دوسرے لیکھک ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ مطلب لوگوں سے موٹیویٹ ہو کے لکھتے ہیں سما جو کہانی وغیرہ لکھتے ہیں ان لوگوں سے موٹیویٹ ہوتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے میں بھی اس پہ غور دینا چاہتا ہوں تاکہ جو میری ہے جو میں نے چیز لکھی ہے وہ صحیح فارمیٹ میں آ جائے کیوںکہ اس کا جو رائیٹنگ ہوتی ہے اسے صحیح فارمیٹ میں پیور لینگویج میں لکھنا پڑتا ہے اور فیکٹس لکھنے پڑتے ہیں صحیح چیز ہم کوئی ایسی امیجنری چیز نہیں لکھ سکتے جو کہ ہمیں آس پاس دیکھ کے ہی یہ سب ہوگا ہوتا ہے تو میں اس کی سیکھ لینا چاہتا ہوں لوگوں سے موٹیویٹ ہو کے یہ سب اور اس میں یہی صحیح ہے ڈھنگ لکھنے کا